आमच्या भारताची संस्कृती म्हणजे भारताचे सण आनी त्या सणान आमचे साजरे केल्ले जाता दिवाळी होळी दसरो ईद आनी नातालां सुद्दां